फोरबो बुंब्ला जों गिबियावनो बैसागो फोरबोखौ बोसोर गोदान हाबनाय लोगो लोगो फालियो सिगां बैसागो फोरबो बैसागो एक थारिगनि सिागां संख्रान्थि खालि गोदोनि आबै आबौमोना गोखा गोखै खांनानै मा होनो बेदरजों संनानै जाहोयोमोन दानि समाव सम गैयैनि थाखाय मानसिफोरा टाइम होनो हायैनि थाखाय मा खालामो हाथाइनिफ्राय बायनानै बेदरजों संनानै जाहोयो आरो गामिनि मानसिफोर फैबा बिखौ जौ जुमायफोरजों जाहोयो आरो अखानायै एक थारिग बैसागो एक थारिग खालि जों गासै राज्योफोरा बोसोर गोदाननि मोजांनि थाखाय गाहामखौ हामलायनानै राज्योयै जों मा ज'मायै फुजा होयो बाथौ मन्दिराव बिनि उनाव नै थारिगनिफ्राय बैसागो नै थारिगनिफ्राय गामियाव रंजायो बाजायो रंजाखांनायनि उनाव जों ज'मायै मागिनानै मोन्नाय फैसाखौ पिकनिक जायो बेदर ओंखाम जायो जोङो आरो बैसागो फोरबो जोबखांनायनि उनाव आमथि फोयो आमथि होनोबा जों मा होनो सुवा फालिनाय आसार दानाव फालिनाय जायो बेखौ आसार दाननि स्नि थारिगनिफ्राय लानाय जायो बेखौ मा मोनसे फिथाइ सामथाइ जानाय फोरबो होन्नानै फालियो जों आरो कारति फोरबो कारति फोरबोआ जाहैबाय जों गायनाय फुनानै दोन्नाय गायना फुनानै दोन्नाय माइ माइफ्रा जेनेबा आबादफ्रा जाहाथे एम्फौआ रिदा जाथों होन्नानै जों बे कार्तिक फोरबोखौ मा खालामो आसिननि लास्त खालि दुब्लियाव थांनानै कला सावहैयो जोङो माने गायनाय आबादफ्रा मोजां जाथों होन्नानै आरो कार्तिक फोरबो थांखांनायनि उनाव मागो फैबाय मागो